थळावे चॅनल आनी राष्ट्रीय चॅनल हांचे भितर खूब फरक आसा थळावे चॅनल आपलो प्रदेश आपले राज्य हांगा सगळ्यो बातम्यो दितात थंयच्या लोकांचे प्रश्न मांडटात राष्ट्रीय चॅनला देश आनी आंतरराष्ट्रीय पात्री वयल्यो बातम्यो आसतात राष्ट्रीय विशया वेल्यो चर्चा थंय पळोवपाक मेळटा